हैलो हां जी नमस्ते कु'न हां जी अच्छा अच्छा अंकु कुमार अंकु कुमार केह् हाल ऐ बस ठीक हां जी अं'ऊ शैलू बोलै नी हां अं'ऊ कूह् नाला आह्ली बोलै नी हां दस्सो तुसें किश कम्म ऐ हां क्लासां हां क्लासां हां क्लासां हां तुस बडलै आई जाएयो कोई नौ बजे कशा लेइयै बारां बजे तगर तां बी तुस दिक्खी लैएयो जियां तुसेंगी ठीक लग्गग तां फ्ही बारां बजे कशा लेइयै कोई दौ बजे तगर आई जाएयो क्योंकि फ्ही स्कूल त्रै बजे बंद होई जंदा हूं नेईं हां जागत औंदे कोई चार पंज औंदे ओह् बी हां शैल सिखदे ओह् हां इं'या ठीक औंदा केेइयें केईं शैल बोलदे केईं निं बोलदे शैल हैन किश नमें नमें हून आए कोई त्रै चार नमें हून आए ते त्रै चार पैह्लें दे न ते ओह् जेह्के पैह्लें दे न ओह् ठीक बोलै दे न ते जेह्के हून आए सिक्खै दे न उ'नें बी शैल बोलन लगी पौना तुसें औना होग तुस कल्लै शा औना शुरू करी ओड़ेओ अच्छा होर थुआढ़े कन्नै बस इक्कै होर ऐ फीस बच्चे म्हीने कोई दो ज्हार तगर देई ओड़ेओ दौन्नें दी हां इक्कै म्हीने दी फीस मतलब मतलब अगर तुसें डांस सिक्खना होग तां म्यूजिक बी सिक्खना होग तां म्हीने दी दो ज्हार दोन्नें दी अगर इक चीज सिक्खनी होग तां ज्हार हां सालै दी बच्चे बी दिक्खी लेओ सालै दी सालै दी कोई दस ज्हार तक देई ओड़ो ठीक ऐ चलो कोई निं ठीक